ہلو ارے بھیا ہوٹل سے بات کر رہے ہیں کیا باورچی صاحب ارے میں ایک ٹورسٹ ہوں یہاں وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا لکھنؤ میں تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس پانچ لوگ ہیں ہم لوگ تو کیا لکھنوی بریانی بن جائے گی ہم پانچ لوگوں کے لیے ارے لکھنوی بریانی اصل میں اور ہم لوگ تھوڑا شوقین ہیں لکھنوی بریانی کے بعد تھوڑی سی مٹھائی کالا جامن وغیرہ بھی اور مل جاتا تو بہتر تھا تو کیا پانچ لوگوں کے لیے تیار کر دیں گے ارے ابھی تو ہم اپنے ہوٹل آئے تھے شام کو تھک ہار کے اور سوچ رہا تھا کہ کیا ادھر تھوڑا سا چار پانچ کلو میٹر کے ایریے میں ہوم ڈلیوری ہو جائے گی اچھا اچھا اور سر ایک چیز پوچھنا تھا کہ اگر مان لیجیے آپ سے ہم بریانی بنواتے ہیں پانچ لوگوں کی لڈو وغیرہ تھوڑے سے کالے جامن سویٹس وغیرہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں گھر پہ ڈلیوری کرنے میں پانچ سے چھ گھنٹے سر تب تک تو ہم لوگ سو چکے ہوں گے کیونکہ لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو آنے میں ہی جی اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے سر آپ کیسے کوشش کریے لیکن یہ بتائیے اس میں کتنا بجٹ آ جائے گا کتنا خرچہ آئے گا دس ہزار روپے پانچ لوگوں کے اوپر دیکھیے بجٹ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بجٹ ہم دے سکتے ہیں بٹ ایکچوئل ہم لوگ باہر کے ہیں نا اور لکھنؤ کا نام بہت سنا ہے کہ یہاں کی بریانی بہت مشہور ہے مٹھائی بہت مشہور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان پر کھرے اتریں اور تھوڑا سا وہی لکھنوی ذائقہ بنا کر دیں تاکہ ہم لوگوں کی زبان کا ٹیسٹ بھی تھوڑا مزہ آ سکے جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے خیر آپ نے وعدہ کیا ہے اعتماد دلایا ہے تو ہم آپ کی بات کا بھروسہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے اس پہ آپ کھرے اتریں گے ان شاء اللہ اور ہماری ہوم ڈلیوری کے بعد ہمارا کھانا ہمارے گھر پہنچا دیں گے ٹھیک ہے دھنیہ واد